دوڑنا بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے بچوں کو دوڑنا چاہیے جس سے کہ وہ فٹ رہیں اور دوڑنا بچوں کے فیوچر کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے اور آج کل کے جنریشن میں تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں دوڑنے کے لیے واکر وغیرہ آگیے ہیں جس سے بچے بہت زیادہ تیزی سے دوڑتے ہیں اور بہت جلدی سیکھ بھی جاتے ہیں بچوں کو جب بچے دوڑتے ہیں تو ان کے پیر بھی فٹ رہتے ہیں ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور بچ بچے فٹ رہتے ہیں ہمیشہ ان کے پیروں میں درد نہیں رہتا آج کل کے جنریشن میں زیادہ تر جب بچے دوڑتے نہیں ہیں تو ان کے پیروں میں درد ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور اس کی وجہ بس یہی ہے کہ وہ دوڑتے نہیں ہیں اگر وہ دوڑیں تو وہ فٹ رہیں گے ان کے پیروں میں درد نہیں رہے گا ان کے گھٹنوں میں درد نہیں رہے گا اور یہ بچوں کے لیے بچوں کے فیچر کے لیے بہت صحیح ہے دوڑنا دوڑنے سے ان کے پیروں کی نسیں کھلیں گی جس سے کہ ان کی گروتھ بھی بہت اچھی ہو جائے گی وہ ہمیشہ فٹ رہیں